जागर जागरण भी होइ छै जागरण होइ छै तऽ बहुत अच्छा अच्छा जागरण होइ छै हमरा हम सभ परिवार सभ जाइ छियै देखय सुनय लए बहुत अच्छा कलाकार भी मूर्ति बहुत सुन्दर बनबै छै इतना सुन्दर मूर्ति बनबै छै कि मतलब अच्छा लागै छै देखयके लिए मेला भी बहुत सुन्दर लागै छै दुर्गा पूजा हमरा आरकेँ सभ परिवार जाइ छियै घूमय लए जागरण भी होइ छै तऽ जागरण भी जाइ छियै हम सभ परिवार मतलब मिलि कऽ जाइ छियै देखय सुनय लेल कि काली पूजा होइ छै दुर्गा पूजा होइ छै तऽ सभ परिवार भी जाइ छियै परसा हाटमे मतलब अइसे नहि होइ छै कि मतलब कोनो नहि मेला भी लागै छै कोनो भी पूजा नहि होइ छै हर पूजा होइ छै एक ठुम मतलब मन्दिर दुर्गा पूजा होइ छै तऽ वहाँ फेर एक ठुम फेर तऽ काली पूजा भए जाइ छै की कहै छै सावनके भी मेला लागै छै हमरा आरके सावनके मेला लागै छै बहुत अच्छा मेला लागै छै सभ परिवारसभ जाइ छियै जल चढ़बय लेल पूजा करय लेल बेटी पुतहु सभ परिवारके साथ जाइ छियै सभचीज चढ़ाबयके लिए जेनाकि शिव मन्दिर भी छै दुर्गा मन्दिर छै शिव मन्दिर छै शिव शिव शिवरात्रिके पूजा भी भए रहल छै शिवरात्रि मेला भी लागै छै की छै हनुमान भी मन्दिर छै राम जानकीके भी मन्दिर छै बहुत अच्छा मतलब छै मतलब देखय सुनयमे बहुत अच्छा मेला हर मेला सभ मेला बार बार लागै छै बहुत सुन्दर लागै छै देखय सुनयमे बहुत सुन्दर लागै छै देखयमे बहुत मतलब अच्छा भए रहल छै मेला दुर्गा पूजामे काली पूजामे शिवरात्रिमे छठि छठि पर्व तकरबाद तऽ छ दुर्गा पूजाके बाद छठि आबै छै छठि पूजा भी होइ छै दीपावली पहिने हेतै दीपावलीमे तऽ ओ सुन्दर दीपावली हमरा सभकेँ मनाबै छियै ओ सुन्दर मनाबै छियै दीपावली आर रहै छै तकरबाद फेर की छै छठि पूजामे भी छठि पूजा भी मनाबै छियै हमरा आरकेँ